ساری سر آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے جی سر ڈاکٹر یوگیش سے بات ہو رہی ہے بتائیے جی جی آپ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں ٹیبلیٹ جو آپ نے رکھ آپ نے لی ہے اگر آپ کو اس سے فرق نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے دوسری ٹیبلیٹ لیجیے جو میں اسی پرچے میں نیچے لکھی ہے نا آپ وہ ٹیبلیٹ لیجیے اور اس ٹیبلیٹ کو کھانے کے بعد جو ہے آپ پھر اپنا فیور کو میجر کریے آپ کو ہر آدھے گھنٹے میں اپنا فیور جو ہے ٹیسٹ کرانا ہے اور اس کو لکھنا ہے کہ آپ کا فیور کتنا آ رہا ہے اگر آپ کا آدھے گھنٹے کے فیور میں کوئی آپ کو فرق نہیں دکھے تو آپ اس کا ڈوز بڑھا دیجیے جو آپ نے آدھی گولی کھائی ہے اس کا پوری گولی کر دیجیے آپ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے وہ فل سلیو کی شرٹ پہنیے اور اے سی کی ہوا سے تھوڑا بچ کے رہیے کیونکہ اس ٹیم ملیریا ڈینگو خوب چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا مچھر نے اگر کاٹ لیا آپ کے ہاتھ میں پیر میں تو آپ کو فیور اور بڑھ جائے گا یہ

کھانے میں آپ کو جو ہے ابھی صرف دال اور دلیا لینا ہے دہی بھی نہیں لینا ہے آپ کو ابھی دال دلیا لیجیے آپ

جی اور اگر آپ آپ کلینک آ جائیے کلینک پہ آپ کو پھر ٹھیک ہے آپ کل آپ پھر کلینک آ جائیے گا اگر آپ کو اس سے فرق نہیں ہو تو